हमर पसन्दीदा खेल कबड्डी छै कबड्डी हमरा खेलैमे अच्छा लागै छै कबड्डीमे जादा सँ जादा प्लेयर होइ छै आओर कबड्डी बांग्लादेशके राष्ट्रीय खेल छै कबड्डीमे जादातर जादातर प्लेयर रहै छै ओहिसँ खेलैमे बढ़िआँ लागैछै आओर कबड्डी एकटा आम खेल छै जे गाँव शहर सबमे खेलल जाइ छै जहाँ तक अपन जीवनमे हम कबड्डीये गेम खेलली हँ किआकि कबड्डी गेममे कोई भी खेलके सामानके काम नहि पड़ै छै कबड्डी गेममे अहाँ अपन दोस्तो सभकेँ साथ मिल कए खेल सकै छी कबड्डी गेमके विशेषता ई छै कि शरीर स्वस्थ्य रहै छै आोर कबड्डी गेम भारतमे बहुत जादा खेलल जाइ छै हमहुँ अपन जीवनमे जादातर कबड्डीये गेम खेलली हँ आओर कबड्डी गेम छै कि बांग्लादेशके ओ राष्ट्रीय खेल छै आओर कबड्डी बहुत ही अच्छा खेल छी कबड्डी कबड्डी गेममे मानुू लगभग दस प्लेयर रहै छै दस प्लेयरसँ जादा भी रहि सकै छै कबड्डीगेमके खासियत ई छै कि ओहिमे अहाँके शरीर स्वस्थ्य रहल शरीर स्वस्थ्य कबड्डी गेमके हम सबसँ अच्छा गेम मानै छी अपना मोताबिक